हमरा गाममे बकरी आओर मुर्गाके लड़ाइ बहुत भयङ्कर होइत अछि लोग बहुत लोगके बहुत भीड़ लागि जाइत अछि लोक दूर दूरसऽ ई सब देखै ले आबैत अछि हमरा गाममे जानवरसऽ जुड़ल कोनो आयोजन हेबाक चाही अइ बेर जेना लोक बेसीसऽ बेसी जनसङ्ख्यामे आबैत अछि ई आयोजन सुखपुरमे हेबाक चाही जैसऽ लोकके मनोरञ्जन होयत लोक दूर दूरसऽ देखै ले आबैत अछि समय अपन महत्त्वपूर्ण समय निकालिके